नमस्ते मैम हमें किर्केटर राहुल से मिलना है किर यल राहुल मेरा नाम गुंजा है हाँ मैम आप मिलवा सकते हैं आप उसकी ड्राइवर हैं हमको मिलवा दीजिए हाँ मैम ऐसी कौन सी बात है आप मिलवा नहीं सकती हैं मैम हमको जरूरी है उनसे मिलना

अरे नहीं वो एक उसकी ड्राइवर हैं तो हमको उन्हीं से मिलना है आप मिलवा सकते हैं क्यों जाएँ वहाँ पर जब आप हैं वहाँ पर तो आप हमें उनसे मिलवा दीजिए हमें उनसे मिलना बहुत जरूरी है मैम अरे हम पैसा वैसा दिलवा देंगे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा दिलवा दे बाकी हमको मिलना है मेडम उनसे अरे जौन आप जऊन होइ सके दइ देब लेकिन हमें मिलवाए दियाे जैसे आठ दस हजार अरे एक लाख रुपये हाँ दे सकते हैं एक लाख एक लाख नहीं हो पाएगा मतलब बहुत कम है लेकिन हमसे मिलवा दीजिए हाँ बहुत ज्यादा हम उनसे मिलेंगे हाँ बहुत बड़े हैं इसी से तो इसीलिए तो कह रहे हैं आप मिलवा सकते हैं तो मिलवा दीजिए हाँ मैम क्या कहे रहीं हैं आप मिलवाइए मिलवाऍंगी चलो ठीक है आएँ

हाँ रविवार को छुट्टी रहती है उसी दिन मिलेंगे हम तब छुट्टी के दिन अब नहीं खाली हैं चलो फिर किसी और दिन मिलवा दें सोमवार या को मिलवा दें मैडम लेकिन हमें मिलना उनसे बहुत जरूरी है हमें मिलवा दीजिए नमस्ते मैडम ठीक है